जेब्लानोखि आङो बेंतल बाजारावहाय अला होननाय दखानदारनिफ्राय मोनसे सेम प्रडाक्टनि शेम्फु बायदोंमोन बे शेम्फुआ जाहैबाय ड'ब शेम्फु बे ड'बखौ बे दखानदारा खिन्थादोंमोन मानोना बे शेम्फुआ बहुद मोजां जोबोद मोजां बेखौ फुयोबा जोबोद मोजां रिजाल्ट मोनो होननानै बुंदोंमोन नालाय बिनिखायनो आरो बयबो बुङो बे प्रडाक्टआ जोबोर मोजां डाबआ होननानै डाब शेम्फु आ बिदि होननायखाय खानायाबो स्मुड एन सिलकि जायो एन कन्डिशनारखौ होयोबा लिमोनो बिदि होननायखाय आं बायदोंमोन बायनानै दाना लाबोबाय लाबोनानै फुफैबाय आं फुफैनानै फुयै फुयै फुनानै से दानसो जाबाय से दानसो जानानै आंनि खानाया बुंनायबायदिनो रिजाल्ट मोनबाय बुहुद मोजां मोनबाय बिनिखायनो बे शेम्फुखौ बयबो बायनानै फुन्दो डाब शेम्फु आं फुनानै बहुद मोजां रिजाल्ट मोनबाय